हँ बजबै मशरूम छाहरिमे होइ छै हँ ओतेक पानि नहि पड़ै छै लेकिन छाहरिमे होइ छै या तऽ अहाँ नारसँ झाँपि दियौ या तऽ ऊपरमे अहाँ पन्नी लगा दियौ ओकरा ज्यादा रौदा नहि लगबाक चाही

तऽ खेतमे धूप लागि जेतै खेतपर अहाँ पन्नी दए दियौ ने तऽ ओ नार बिछा दियौ ने ऊपरसँ

हँ पन्नी कनि खरीदय पड़त ओहिमे ई छै ने मशरूम महंगा बिकाइ छै ने नहि किछु तऽ हजार हजार बारह सए रुपैए किलो हँ हँ कोमल होइ छै ओ नहि पन्नी ऊपरमे रहतै बाँस लटका कऽ बाँस टाङ्गि कऽ ऊपरसँ पन्नी दए देबै जेना घर बनबै छियै ने तेना रहतै ओकरा सीधे रौदा नहि पड़बाक चाही हल्का फल्का पानि पड़ै छै कखनो कऽ ओना ओतेक पानि नहि पड़ै छै हँ ओ ओतेक पानि नहि देबय पड़त खाली जमीनमे हाल रहबाक चाही हँ मशरूम मश ह्म्म मशरूम जे छै ने कनि महंगा छै हजार बारह सए रुपैए किलो मिलै छै ह्म्म हँ हँ ज्यादा पानि देबै तऽ खराब भऽ जेतै गैल जेतै ने हँ गोबरो पड़ै छै गोबरपर जे गोबरपर जे रहै छै ने दोसर ओकरा कहै छै गोबर छत्ता ओ नहि भेलै मशरूम रहै छै कि ओ उज्जर रहै छै ओ खायवला होइ छै ओहिमे जहर नहि रहै छै

हँ सब्जी बनै छै नहि सब्जी सब्जी सब्जी खायमे बड़ बढ़िआँ लागत

हँ बिकै छै मशरूमके अहाँ खेती मशरूमके अहाँ खेती करबै ने बहुत नीक बहुत नीक लागत अहाँकेँ हँ सेलिंगो हैत हँ ओकर हँ ओकरा ह्म्म ह्म्म आओर ई जे छै मशरूम छै ने ओकरा अहाँके फ्रिजमे राखि कऽ सेल करय पड़त ओना नहि हँ ओकरा फ्रिजमे राखि कऽ सेल करय पड़ै छै हँ ओकरा फ्रिजमे पन्नीमे पैक कए कऽ फ्रिजमे राखल जाइ छै सेल करै लए नहि नहि जमै नहि छै नहि मशरूम मशरूमके अहाँ खेती करू की बुझलियै तऽ ओ बड़ बढ़िआँ रहत ह्म्म हँ खाइओमे स्वादिष्ट प्रोटीन ओहिमे बहुत रहै छै ह्म्म हँ हँ मशरूम हँ मशरूमके बहुत मांग छै ह्म्म ओ भुजिआ नहि खेने छी हम एतय सब्जी हमसभ खाइ छी बड़ बढ़िआँ लगै छै ओ मशरूम आओर प्याज दियौ ने खाली प्याज ओहिमे ज्यादा दै छै आ तेलसभ दियौ नीक जँका

हँ हँ बना लेब ने कोनो ओहन जेना जेना सभ सब्जी बनै जेना सभ सब्जी जेना सभ सब्जी बनै छै ने ओहिनाए बनै छै खाली उएह छै अहाँ प्याज कनि ज्यादा देबै प्याजके नीक जँका गला कऽ तखन मशरूम मिलेबै बुझि गेलियै खेत कतहु सभजगह होइ छै सभजगह होइ छै ह्म्म ठीक छै बुझि ठीक छै ने बुझि गेलियै ने ठीक छै ठीक छै राखै छी